अंब सूफ़ जैतून नाशपाती अंजीर अंगूर जामुन पटाटा टमाटो भिंडियूं सूफ़ केलो बसर बीह लौकी मिर्च थूम साई भाजी धांणा परवल कचालू अदरक